मां ॿ हज़ार उणिवींह में पंहिंजे घरु वारनि सां गॾु थी करे गोवा घुमण वई हुयमि ऐं मां पहिरों दफ़ो गोवा वई हुयमि त मूंखे हुते पंहिंजे घरु वारनि सां जाम मज़ो आयो हुयो मां जंहिं होटल में लथी हुयमि हूह होटल कलंकोट बिच रोड ते हुई ऐं हुनजो नालो हुयो कंडोलियम सेंस ऐं हुन होटल जी जेकी जेको ॾींहुं जो भाणो हुयो उहो बि जाम घटि हुयो ऐं जाम सुठो हुयो हे हुते जाम तरह जूं होटल में बि फैसिलिटी हुइयूं जीअं त स्विमिंग पूल हूयो जिम हुई ऐं उता जा होटल जा जेके रूम हुया उहे जाम सुठा ठहियल हुया जीअं असां पलंग में सुम्हूं त हीअं लॻंदो की असां स्वर्ग में पोहंची विया आहियूं इअं करे जेॾीमहिल नथामने जो पंहिंजो ॾींहुं अधि ॾींहुं आराम करे पोइ मां होटल में ई रोटी खाधी हुता जी रोटी बि जाम सुठी हुई ऐं जीअं मां शाम जो निकतमि त हुते असांखे टू व्हीलर गाॾियूं भाणे ते मिलंदियूं आहिनि जंहिंजो भाणो हिकु ॾींहुं जो हूंदो आहे सौ रुपिया ऐं हुते पेट्रोल भाराए करे असां हूह गाॾी रस्तनि ते हलाए सघंदा आहियूं हुन गाॾियूं ते वेही करे असां सॼो गोवा घूमी सघंदा आहियूं जंहिंमें असांखे पैसा बि जाम घटि लॻंदा आहिनि त मां जेके पहिरीं पहिरीं जॻह ते वई हुयमि त हुनजो नालो हुयो भागा बीच हूह बीच एॾी सुठी हुई शाम जो टाइम हुयो हुते हवा बि जाम मस्तु पई लॻे ए मौसम जाम सुठो हुयो असां सभिनीनि वेई करे मज़ो कयो हुते बीच ते बि अलॻि अलॻि कुर्सियूं टेबल रखियल आहिनि जीअं असां साम्हू अलगि अलगि खाधे जा दुकानु ठहियल आहिनि हो बि घटि पैसनि में हुता असां जाम तरह जूं शयूं घुराए करे बीच ते वेई करे खायण जो मज़ो वठी सघंदा आहियूं जीअं त हुते मैगी जाम सुठी मिलंदी आहे मूंखे हुता जी मैगी जाम वणंदी आहे हीअं करे मां हुन ॾींहुं मैगी घुराई करे खाधी त हूह मूंखे जाम वणी ऐं हुते बीच ते ही डीजे बि ठहियल आहे जीअं असां पंहिंजो ॾींहुं सुठी तरह सुठे मधनि में गुजारियो हीअं करे मां हो पहिरो ॾींहुं पंहिंजो हुते गुजारियो ॿ ॾींहुं जॾहिं मां निकतमि त हुते हिकु चर्च आहे हूह बि जाम सुठी ठहियल हुई हुते फोटोज़ बि जाम सुठा निकिरींदा आहिनि उते फोटा झूनी जेल ठहियल आहे जिते शूटिंग थी जिते पिकिचरुनि जी शूटिंग थींदियूं आहिनि हीअं करे मूंखे गोवा जाम वणियो हुता जा रोड जाम सुठा ठहियल आहिनि ऐं हुते पॉलयूशन बि कोन्हे को हुता जा माण्हूं बि जाम सुठा आहिनि जेके ॿाहिरां ईंदा आहिनि उन्हनि खे मदद कंदा आहिनि